जोंनियावहाय नाखौथ' हमना हमनाय जायो जेनैबा दैज्लां बोथोर फैबाय दैज्लां बोथोराव जों ना मोनो खालि जों दैमा दैसायाव लायो एखनब्ला हमनानै लायो जे जेब्लाजों बायदिसिनाजों दा ना हमनायनि बेलायाव जोङोथ' लुबैयो मोनोब्ला गिदिर नाखौ हमनो नाथाय नाखौ हमनो हानाय जाया जोङो दा बांसिन नाखौनो मोनो फिसा फिसौ नाफोरखौ जोङो आसखा सारनाय बा दै सारनानै मोन्नाय ना जेरै फिथिख्रि बेंसि बिदिनो नास्राय निसिला बिदिनो ना गरे आरो बोलोबोथिया मावा बेफोर नाखौ जों बांसिन मोन्नाय जायो दा नानि गेजेराव बिदिनो गुबुन गुबुन मुं दं नालाय दा गिदिर नानि गिदिर मुं जेरै बारलि खोरथि साल सुल बिदिनो रौ मागुर बायदिसिना अनेख ना बिनि गेजेराव जोङो फिसा फिसा नाखौनो नाखौसो हमनाय जायो आथिखालाव नानि बेसेनफ्राथ' गिलु बालु जाबाय माबा नाफ्रानो फ'या एक्स' दस बिस बिदि थाङो आरो फिथिख्रिफ्रा बिदिनो आसि साइट बेफोरबादि बिदिनो बोलोबोथिया नायाथ' देरस' मानि एक्स' फनसास बेबादि सेजौ बाजि बेबादि ना बोेलोबोथियाया बिदिनो मोजां मोजां ना मागुरफ्राबोथ' गोबां दाम जाबाय दा बिदिनो दा हमनो हानाय हिसाबै जोङो फिसा फिसा नाखौनो हमनाय जायो नालाय जों बेखौनो मोजां ओरै फिसा फिसा दैयाव थायो जों बेखौ हमनो मोजां मोनो दा बोलोबोथिया नाखौ जों मोजां मोनो लोगोसे बेनिजों लोगोसे मानि खोरथिया मानि फिथिख्रि ना मावा बेफोरो लोगोसे बेखौ जों बांसिन हमनाय जायो दा आरो नाफोरनि बेसेनाथ' बिदिनोसै गोबां गोबां जाबाय गिदिर दैयाव गिदिर ना थायो दा जों बेफोरखौ लायनो जोंहा मानि अस्थ्र' बस्थ्र' गैया जेनैबा बे हिसाबै जोङो फिसा नाखौनो हमनो मोजां मोनो होन्नानै बेखौनो जोङो नागिरनानै हमो आरोमा